ہم نے تیراکی بہت اچھی طرح سے سیکھی ہے بہت لوگوں کو سکھایا ہے بچپن سے ہی تیراکی تیراکی سیکھتے ہیں اور کئی پانچ چار پانچ آدمی کے ساتھ تیراکی سیکھنے کے لیے جاتے ہیں کوسی ندی میں بھی تیراکی سیکھتے ہیں چار پانچ آدمی کے ساتھ جاتے ہیں اور تالاب میں بھی تیراکی سیکھتے ہیں گوتا بھی لگاتے ہیں ناک بند کر کے گوتا لگاتے ہیں چار پانچ آدمی کے ساتھ بہت اس جاتے ہیں بہت مزہ آتا ہے اور کوئی ڈوبتے ہیں تو اس اس کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں کتنے آدمی بچ جاتے ہیں کتنے آدمی ڈوب بھی ڈوب کر مر بھی جاتا ہے دراکی میں بہت مزہ آتا ہے بچپن سے پانچ چار پانچ آدمی کے ساتھ جاتے ہیں تو کوسی ندی میں بہت بہت آدمی کے ساتھ تیراکی سیکھتے ہیں اور تالاب میں بھی تیراکی سیکھتے ہیں تیرنے میں بہت مزہ آتا ہے اور ن ناک بند کر کے گوتا بھی لگاتے ہیں اور کتنے آدمی ڈوب کر مر جاتا ہے اس کو بچانے کی کو بچانے بچانے کی کوشش کرتے ہیں کتنے آدمی بچ بھی جاتا ہے کتنے آدمی ڈوب کر مر بھی جاتا ہے اور اور تالاب میں بھی گوتا لگاتے ہیں چار پانچ آدمی کے ساتھ یہ ہمارے گھر گھر کے نزدیک تالاب ہے وہ اس میں بھی بچپن سے ہی گوتا لگاتے ہیں سیکھتے ہیں اور چار پانچ آدمی کو سکھاتے بھی ہیں اور بہت مجہ آتا ہے گوتا لگانے میں سیکھنے میں اور بہت مزہ آتا ہے اور اور تیراکی سیکیکناا بہت اچھی اچھا کام ہے ہم لوگوں کو بہت مزہ آتا ہے اور کئی بچے بھی تیراکی جانتے ہیں اس کے ساتھ ہم بھی سیکھتے ہیں ناک بند کر کے ڈوبکی پ پانی کے اندر ڈوبکی لگاتے ہیں گوتا مارتے ہیں اور اور وہ بھی گوتا مارتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہم بھی گوتا لگاتے ہیں